جی سر گڈ مارننگ جی جی جی میں سر بات کر رہا ہوں جی جی ٹاٹا نیکسون کی کار مل سکتی ہے ہماری ایجنسی میں سب موجود ہیں اور طرح طرح کی گاڑیاں بھی ہیں جی جی بالکل کیوں نہیں بتائیں گے پٹرول میں بھی آتی ہے سی این جی میں بھی آتی ہے آپ جیسا پسند کریں کریں سی این جی میں اگر لینا چاہیں گے تو آپ کو بیس لاکھ کی ملے گی اور اگر اسی طریقے سے پٹرول میں لانا چاہیں گے آپ تو کیا کہتے ہیں پندرہ سے سترہ تک مل سکتی ہے آپ کو

جی جی جی الٹو ہے مطلب الٹو ہے اور اسی طریقے سے مہندرا ہے اور سوفٹ ہے یہ تمام گاڑیاں ہیں اب جس الگ الگ رینج کی ہوتی ہیں نا کمپنیاں بھی الگ الگ ہوتی ہیں تو اس کے رینج بھی الگ ہوتا ہے جیسے آپ نے نیکسون کا معلوم کیا ہے یہ بھی بہت بہتر گاڑی ہے چلنے میں بھی ٹھیک رہے گی اور رفتار بھی اس کا ٹھیک ہے اور ایک دم نائس ہے اور اس کی مدت بھی زیادہ رہے گی آپ یہ سب معلوم کر سکتے ہیں تو سوفٹ بھی لے سکتے ہیں آپ سوفٹ کا جو ریٹ آپ جو ہے ساڑھے دس لاکھ

جی مناسب مل جائے گا ڈسکاؤنٹ کر کے آپ کو مل جائے گا یہ اگر آپ میرے شاپ پہ آئیں گے تو آپ کو ڈسکاؤنٹ کر کے مل جائے گا ساڑھے نو جی جی